नमस्ते भैया कह रहे हैं कि हम ईस्टूडेंट् हैं हमको थोड़ा कुकिंग आती नहीं है थोड़ा आप सिखा सकते हैं क्या क्या क्या बना लेते हैं आप अरे ज्यादा कुछ नहीं बत हम इस्टूडेंट हूँ पढ़ने वाली हूँ बस मुझे थोड़ा कम समय में कुछ अच्छा बन जाए तो अच्छा हैं वही सिखा दीजिए नहीं ऐसा नहीं थोड़ा मतलब कुछ वैसा नाश्ते टाइप अच्छा अच्छा मैक्रोनी कैसे बनती है भैया क्या उसको उबालना उबालना भी पड़ता है क्या अच्छा फिर उबालने के बाद अच्छा फ्राई व्राई करना पड़ता होगा मिर्च प्याज़ लहसून उसून डालकर के ना अच्छा और वह और कुछ और मैगी वेगी भी आप बना लेते हैं अच्छा तो वह कैसे बनता है अच्छा मतलब उसमें मसाले उसाले का थोड़ा कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है ना क्या उसमें टमाटर वमाटर प्याज़ व्याज भी डाल सकते हैं अछा सुबह के नाश्ते के लिए वह सही रहेगा अछा और क्या पनीर उनीर भी आप बना लेते हैं अच्छा अच्छा पनीर कैसे बनाते हैं अच्छा और दूध को क्या फाड़ते हैं कि आप पनीर खरीदते हैं अच्छा खरीद के मतलब लाकर के और जो है कि प्याज़ लहसून वसून से उसका ग्रेवी बनाकर के तो फिर मतलब बनाते हैं ना अच्छा और अंडा कैसे बनाते हैं उबाल कर या फिर कैसे अच्छा तो फिर हमको कुछ ऐसे ही मतलब नाश्ता टाइप बस ऐसे ही मतलब कुछ हमको दो चार बना दीजिए ताकि सुबह के नाश्ता के लिए हमको बस सीखना हैं आपसे ठीक है ठीक है